कोंकणी ही आमची राजभास पूण सद्द्या आमकां अशें नदरेक येता की कोंकणी भाशेचो जो दर्जो आसा तो कमी जायत चल्ला लोक कोंकणी कडल्यान पयस वचून इंग्लिशा कडेन वचपाक लागल्यात लोकाक आज काल कोंकणी उलोवपाक नाका पूण ताका लागून कोंकणी ही ना जायत चल्ला तर ती कोंकणी ही तशीच आसची कोंकणी भास समृद्द जावची तिचो दर्जो हो पयलीचे भशेन जावचो हाच्या खातीर तुमी कितें सांगपाक सोदतात कोंकणी भास ही आमची गोंयकारांची मांयभास कोंकणी भास ही चड उलोवप जायना कित्याक इंग्लिशाक चड प्राभाक प्राधान्य दिल्लें आसा पूण आमकां कोंकणीचो जात तितलो वापर करपाक जाय जात तितलें साहित्य तयार करपाक जाय गोंयाक कित जाल्लें आसा पोर्तुगीज साम्राज्य आशिल्लें ताजे पयलें येवनाचें आशिल्लें तातूंत भितर कांय दुसरे राजा आसात हिंदू राजा तेंय बी येताले अशें बिजापूरचे आनी खंयचे खंयचे सगळीं हे राजाचें अधिपत्या खाली हें गोंय आशिल्लें ताका लागून जेन्ना मुगल आशिल्ले त्या वेळार हिंदीचें हांगा प्राबल्य वाडलें जेन्ना मराठी लोक आयले जे शिवाजी महाराजान हांगा अधिपत्त केलें त्या वेळार मराठीचें हांगा अधिपत्य वाडलें पूण कोंकणीक दबली गेली कित्याक गोंयकार हे कोंकणी उलोवपी ते गोंयकार त्या पोर्तुगीजांनी ह्या गोंयकारांचेर इतले अत्याचार केले की ते पळोवन हेकडेन तेकडेन वचून रावपाक लागले ताका लागून कोंकणीचें व्हड अशें प्रगती जाली ना ती आमकां आता करपाक एक वाव मेळ्ळा तो आमकां हातांतलो सोडपाक जायना कोंकणी भास ही बरयता देवनागरी अक्षरांत बरयतात कोंकणी भाशेक नांव मेळ्ळां हें गोंय निर्मातो श्री परशुराम देव हाचे आई कोंकणा म्हण आशिल्ली तिचे वयल्यान हें कोंकणी हें नांव मेळ्ळां तेन्ना ह्या कोंकणी भाशेचो खूब पयलींच्यान गोंयांत वापर जाता ही कोंकणी भास इतली गोड आसा की जी आमची धालो फुगड्यो अश्यो नाना तरेच्यो लोक संगीत जें आसा तें कोंकणीतल्यान आसा आनीक घुमटां शेमेळ अश्या वाद्द्यांतल्यान ती कोंकणी भास आनीक खूब फुलून दिसता कोंकणी भास आज आमकां वाडयतलो जाल्यार आमकां साहित्य निर्माण करपाक जाय आज खुबशे लोक लागल्यात कोंकणी स्पिक्स सारकें अशें व्हाॅटसप ग्रुप आसात किंवां जें जें कितें आमचे हांगा संस्था तयार जाल्यात तांकां लागून कोंकणी भाशा मंडळा सारक्यो ताक लागून कोंकणीक आतां वाव मेळपाक लागला कोंकणी आमकां गोंयकाराक आमी प्रयत्न किदें करतात इंग्लिशान उलोवपाक इंग्लीश बरयल्यार चार चौगा भितर नांव जातलें मराठीन बरयल्यार सामकें सारकें म्हळ्यार जाता पूण ना आमकां कोंकणी भाशेक चड प्राधान्य दिवपाक जाय कोंकणी भाशा जितली साहित्य निर्माण करतली म्हळ्यार कविता किंवां कथा ह्यो कोंकणीतल्यान जातल्यो तेन्ना त्यो जन सामान्याक कळपाक खूब सोंप्यो जातल्यो पूण आमी जर इंग्लिशान हांगा येवन लोकाक थंय गांव गांवगीरे वाठारांनी वचून जर कोंकणीन हें इंग्लिशान सांगपाक लागलें कोणाक कळपाना सगलें तकलें वयल्यान वचपाचें पूण कोंकणी भाशा ही कोंकणी भाशेंतल्यान जर आमी कितेंय सांगत जाल्यार तें रोखडेंच कळटा कित्याक आमची मांयभासच कोंकणी तेन्ना ह्या कोंकणीचेर जे कोण बुदवंत आसात म्हळ्यार जे बुदवंत म्हळ्यार जें कोण सुक्षिशीत आसात तांणी चड भर दिवपाक जाय शाळानीं किंवां उच्च माध्यमीक विद्द्यालयांनी कोंकणी भास जाता तितली प्रत्येक वर्गांत प्रत्येक प्रत्येक विशय प्रत्येक वर्गात कोंकणी भाशा हो एक सब्जेक्ट आसपाकूच जाय आनी तो गोंयचे गवरमेंटान सक्तीचो करपाक जाय बाकी खंयचेय तुमी भाशेक जाय जाल्यार निश्चीत घेयात पूण कोंकणी भाशेक तुमी प्रत्येक वर्गांत दवरपाकूच जाय तेंच जाल्यार ह्या कोंकणीचे भाशेचें फुडार परजळटलो अन्यथा ही कोंकणी भास एक पयलीच्याकय खालावत वतली कोंकणी भास ही दोन तरेन बरयता एक जे पयली जे हिंदू आशिल्ले आनी ते मागीर क्रिश्चन जाल्ले ते लोक इंग्लीश भाशेंतल्यान ही कोंकणी भास बरयतात आनीक जे चडशे हिंदू आसात ते देवनागरी अक्षरांतल्यान बरयतात तेन्ना ही देवनागरी ही खरी म्हळ्यार कोंकणी भाशेची कोंकणी भाशेंत बरोवपाची लिपी ती लिपी पयलेक मोडी लिपी म्हण आशिल्ली तातूंतय कोंकणीन बरयताले पूण ती मोडी लिपी आता हळू हळू करून ना जाल्या तेन्ना ही देवनागरी लिपी आमी सांबाळपाक जाय जाता तितली कोंकणीची उदरगत करपाक जाय देव बरें करूं